सर इन आउट ऑफ इंडिया या इंडिया इंडिया में ही इंडिया में तो बहुत सारी जगहें हैं आपको किस तरीक़े की जगह जाना है कैसे घूमने जाना है मतलब

जम्मू कश्मीर जा सकते हैं शिमला जा सकते हैं गोवा जा सकते हैं ट्रेन से भी जा सकते हैं फ़्लाइट से भी लेकिन ज़्यादा बेटर फ़्लाइट से रहेगा टिकिट अवेलेबल में देख के बताता हूँ एक मिनट हाँ टिकिट तो अवेलेबल हो जाएगी सर जाना कब है आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक जाना है ना तारीख़ कुछ डेट है किस डेट पर हाँ जी हो जाएगी सर चार्जेस लगेंगे अलग से लेकिन वो करवा देंगे

वहाँ पर आपको चार्जेस तो अलग से लगेंगे होटल में बाक़ी होटल में सारी सुविधा रहेगी फ़्लाइट फ़्लाइट में इकोनॉमिक्स क्लासेस हैं क्लास है इकोनॉमी में करना है या थर्ड में करना है आपको हाँ ठीक है इकोनॉमी कर देंगे आपको अच्छी सुविधा रहेगी फ़्लाइट में अभी ऑफर भी चल रहा है अभी हॉलीडे चल रहे हैं तो ऑफर भी चल रहे हैं अभी होटल्स में

बिल्कुल हाँ हाँ वहाँ की जी जी बिल्कुल तो सर कितने गेस्ट है आप चार लोग जी होटल की तरफ़ से सब कर दिया जाएगा आपको लेकिन अलग से चार्जेस लगेंगे जी मैं मैसेज कर दूँगा आपको

जी ओके सर जी थैंक यू धन्यवाद सर धन्यवाद